आं सरपंच उलयता न्हीं हांव आंचल उलयतां लोलया सान हांव कितलें पाटी येले पंचायतीत म्हाका कोणच तुमका मेळपाक दिना आयज सरपंच ना आयज सरपंच हांगा सरला थंय सरला म्हण म्हाक मात्शें त्या बायलांचे स्किमी बद्दल उलोवपाक जाय आशिल्लें हांव न्ही पयर म्हागे फ्रेंडागेर गेल्लें तें म्हणपाक लागलें तांचे नोर्थ सायडीन भरपूर स्किम आसा बायलां खातीर तेंका म्हयन्या म्हयन्या पयशें बियशें येता म्हण पूण आमकां कांयच खबंर ना न्ही कोणे आमकां तेजी इंफमेशनय दिलना कांय तेजे बद्दल नोलेजय दिलना कोणे कांय आमकां सांगय ना तेंका लागून विचारपाक म्हण येल्लें हांव तेंच म्हणटा हांव अशें आमकां बेजार जाता सारको आतां म्हयन्या म्हयन्या सपोज कितें अशें एक आमको अमांउट भायर मेळटां दुसऱ्या बायलांक मेळटां अशें म्हण आयकलां तेका लागून विचारया म्हणलें बरें आता आतां तुमीं आसा जाल्यार हांव तुमका येन मेळपा सोदतालें हां आमगे वाड्यावयल्यो आनी एक धायेक बायलो अशें करून येवपाक सोदता एक ग्रुप असो आमी येवपा सोदतात येचेर विचार करपाक

हय बरोबर बरें मेळ्या मागीर बरें देव बरो करूं